आङो जाय ओंख्रिखौ माने ओंख्रिखौ संदोंमोन आङो जेन'बा बेयाव संख्रियानो जेन'बा बाब्बाय बा बाबाखिसै बाब्बायबाथ' आङो बेखौ माबा मोनसे खालामनांगोन संख्रि बाबनाय हिसाबैथ' आङो दै होफिनगोन एबा माबागोन आरो बिदि ओमफ्राय जानो सुखुवाबाथ' आङो गारनायानो जागोन जानो सुखुवाबा आरो बोरैबाबा गारला बेखौ माबा खालामफिननानै होफिननोसै आरो बे ओंख्रिफोरखौ जेन'बा आङो सबाय ओंख्रि संबाय जेन'बा सबायआव खारैआ एसे बाब्बाय बाबनानै एसे एनै मोनला मोनजागोन बेयाव एसे सबायखौ दै होफिनगोन आरोखि जानो एसे गोथाव जागोन बियो बा माबायाव आं जानो लुगैथारनानै अनला ओंख्रि संदोंमोन दाउ अनलायावबो जेनेबा संख्रिया खम जाबाय आं बेखौ होफिगोन आरो अनाबो एखम्बा समाव एसे खम जायो ना बेयाव लाव लाव जायो ओंख्रिया आरो बेखौ आङो अनखौ एसे होफिनगोन ओमफ्राय एसे आमथा आमथा जागोन आरो बिदि बिदिनो ओमफ्राय एखम्बाथ' नैबे मैथाफ्रा जेन'बा अबेबा माबाफ्राव नाया खम जायोबा मैथाजों नाजों संनायाव खम जायोबा गोखै बिराथ जायो ओमफ्राय बेयाव जोङो जेनेबा मैथाखौबो नाया एसेल'बा मैथाखौबो जोङो गांनै गांथामल' होनांगोन ओमफ्राय जेनेबा नाया जुदि बुरजाबा मैथाखौ एसे बुरजायैनो होनांगोन आरो बेयाव गोखै जानाय नङा बुरजा होबा थिग जागोन जानो मोजां जानाय बायदि जागोन आरो ओमफ्राय जुदि संख्रिफोर बा संख्रिफोर बाबदोंबा बेखौथ' जेनेबा गारथावफिन जालाबो बुरजा सङोबा बेखौ एसेबाबो माबानानै जानांसिगोन आरो थाव दाथावबाबो जानांगोन एसेबाबो बेखिनि आरो